हेलो

प्रणाम प्रणाम हँ हम अखन क्लिनीके पर छी हॅं हमरा एहिठाम सभ तरहक व्यवस्था छै हॅं हॅं एहिठाम जखन आबि जेबै तखन अपन जे कारण बतेबै तऽ ओहि हिसाबसे हम अहाँकेँ उपचार बता देब जे कोन तरहके समस्या अछि अहाँकेँ आ ओकर उपचार कोना हेतै अहाँ जखन एहिठाम पहुँचबै तखन ने हम बतेबै तऽ कहियौ हॅं हॅं हॅं हॅं हँ हँ हॅं कहियौ हँ जेना हम बताबै छी जेनाकि मानि लिअ अहाँके जे आइ काल्हि बहुत सारा लोककेँ शुगरके बीमारी होइ छै तऽ ओहिमे जे छै से एखन आयुर्वेदिकमे बहुत सुन्दर इलाज छै जेनाकि मानि लिअ पाँच से सात पाँच पत्ता पीस पीपलके पाँच पत्ता नीमके से एक साथ मिलाकऽ कनिटा आधा कपमे जे छै से ओहि मिक्सर ग्राइन्डरमे ओकरा जुस बना लिअ आ ओकरा जे छै से तीन महिना पीब कऽ ओकरा जे छै से अगर अहाँ तीन महिना लगातार पी लै छी कहै छै जे शुगर ब्लडप्रेशर सभ ओ अहाँके कोलेस्ट्रॉल आदिके जे छै से ओ निवारक छै आ दुर भऽ जाइ छै आ कोनो प्रकारक ओहिमे नुकसान नहि होइ छै कहियो

हॅं हॅं ई तऽ निश्चित रुपसे पहिने ओकर